जो सोनभद्र ज़िला हैं वहां पर बहुत सारी कम्पनियाँ हैं जैसे कंपनी वो हो गया एक महारत्न कंपनी एक महारत्न कंपनी एन टी पी सी और एन सी एल एन सी एल सात महारत्न महारत कंपनियों में से एन टी पी सी एक महारत्न कंपनी हैं विद्युत जो पावर विद्युत पावर प्लांट हैं यह जगह जगह पर अपना हर चीज़ें चलाती हैं जैसे कि सिलाई सेंटर सिलाई सेंटर में महिलाओं को सिलाई सिखाया जाता है उस उन्हें काम दिया जाता हैं उसे लेकर और वो एक सिलाई मशीन दिया जाता हैं पढाई के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करवाई गई हैं यहाँ के लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे स्कूल व्यवस्था करवाई गई है ये परोपकार की दृष्टी से ये एन टी पी सी ने करवाया हैं और महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए एक एन जी ओ एन जी ओ में वनिता समाल जैसे एन जी ओ चलाये गये हैं वहां पर लोग जाते हैं और अपने अपना लाभ मिलता हैं वहां पर एम्प्लोयी की औरतें जो हैं सबको शिक्षित करती हैं और जिस तरह से हेल्प किया जा सकता हैं उन्हें एन टी पी सी के थ्रू फंड के रूप में दिया जाता हैं और हेल्प किया जाता हैं हिंडाल्को ने बहुत से हिंडाल्को कंपनी हो गया चाहे लेंको कंपनी इन्होंने बच्चों को हेल्प के लिए बहुत से चीज़ों का वितरण करवाया स्कूल बैग हो गया बूक हो गया यह सारी चीज़ें यह लोगों ने दान करवाया और एन सी एल जो हैं हर जगह पर अपना कॉलोनी बनवाया विद्युत का व्यवस्था करवाया अच्छे से अच्छे पानी की व्यवस्था करवाया गया यह सब जो सरकारी कंपनियां हैं इन्ही के चक्कर में आज जो सोनभद्र ज़िला हैं इतना डेवलपमेंट कर रहा हैं और जगह जगह पर इन्होने अपना हर चीज़ में सहायता के लिए केंद्र बनवाया हैं यहाँ के लोगों के लिए जगह जगह हॉस्पिटल खुलवाएं हैं विद्यालय खुलवाएं हैं जिससे सुविधा होती हैं सबको और सोनभद्र ज़िला जो हैं अच्छे तरीके से विकास कर रहा है